हेल्ल' औ आङो माबा बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आङो सासे रिपर्टार ओमफ्राय आङो जेनेबा नोंसोरनि चिरां दिस्ट्रिक्टआवहाय माबोरै स्कुलफोरा सोलिनानै दं बेनि सोमोन्दै सोंनो आं नोंनाव फ'न हरदोंमोन औ बे जेनेबा औ ओमफायो नोंसोरनि खासिक'त्रा एल पि स्कुलआ माबायदि सोलिनानै दङ बेखौ आं सोंनो फ'न हरदोंमोन औ ओमफ्रायो जानायफोरबो होबायबायो नामा मोजाङै औ ओमफ्राय जेनेबा लिरनाय खाथाफोरनिबो बिदि दङ नामा होनाय बेखौथ' सोरकारनिफ्राय सोख'यो खाथाफोरा ओमफ्रायो बेफोरखौ राननानै होयो ना होआ ओ ओमफ्राय मास्टारफोराबो फैयो नामा क्लासआ मोजाङैनो सोलियोथ' औ ओमफ्राय गथ'फोरा नोंसोरनि माबायावहाय स्कुलाव बेसेबां जनसो दङ ए ओमफ्राय टिचार्सफोरा मास्टारफोरा साबैसे

ओमफ्राय जेनेबा संग्राफोरबो लायो नामा औ जेन' सफैनायाथ' माइरं आरिफ्रा नोंसोरनाव सफैजोबखायो गासैबो नोंसोरथ' नायनानै बैसोरथ' संनानैल' होनांगौ औ औ बेखौनो खबर लानोहाय आङो नोंनावहाय फ'न खालामदोंमोन आं बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बुंदों आरो औ बिदिब्ला दे औ मोजांबा गासैबो मोजाङै थिग थाग दङबा दे होनबालाय ना औ दे